आङो मानि बिबार बागान खौहाय गारर्देनिंखौ आङो आंनि जेनबा सिटला माने औरै बेरा लामायाव आङो गायनाय जायो आरो आङो जेन'बा आङो बिबारखौ नायनानै आं गोजोनो जेन'बा माबाफोर जेन'बा दुखु दाहाजों मोनसे प्रब्लेम आव गोलैयोब्ला बिबार बारियाव थाङोबा जेन'बा गोजोन्नाय मोनो बेनि थाखायनो आङो बिबारखौ आंनि मानि न खाथिनि बा सि लामा सेराव हाय बानायनाय जायो आरो